ہیلو کیا آپ اولا سروسز سے بات کر رہے ہیں دراصل میں اس وقت لال املی چوراہے پر کھڑی ہوں اور میرے نزدیک جو ایریا ہے اس کا نام ہے شہید پارک تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا شہید پارک میں کوئی ٹیکسی دستیاب ہے جو مجھے جلال نگر تک پہنچا دے اچھا موجود ہے تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ وہ ٹیکسی جلال نگر کے لیے کتنی دیر میں روانہ ہوگی اچھا دس منٹ میں روانہ ہوگی ٹھیک ہے میں دس منٹ میں وہاں پہنچ رہی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ